हैल्लो हां जी अवि अवि अविलाश बोल्ला दे शैरण आह्ले हां जी ठीक ठाक ओ बस ठीक ठाक होर घर बाल बच्चे ठीक ठाक ओह् बस ठीक ठाक म्हाजाज इत्थै बड़ी सारी ठंड होई गेदी ऐ ते महां फैरन लैना हा असें अपने पुरे टब्बर आस्तै लैना मैं लाड़ी जागत न दो मेरे उं'दे बास्तै लैना हां बच्चें आस्तै लैना हून थोआनू पता ठंड बड़ी होई दी ऐ मत मिगी रेट रूट सनाई देओ थोह्ड़ा करने कोई चक्कर तुस मिगी ना फोटो भेजेओ मेरे मोबाइल च मैं दिक्खियै फिर थोआनू फाइनल करियै सनाई देगा ठीक ऐ ए ए ठीक ऐ फिर अस्लाम वालेकुम